हमर सबके क्षेत्र मे दू टा सीम जे छै दूटा कम्पनीके सीम ओ बेसी उपयोग होइत अछि एकटा जे छै से जियो अछि आओर दोसर जे अछि सीम के कम्पनी ओ अछि एयरटेल आओर एहिठाम अगर नेटवर्कके तेज के बात कयल जाय तऽ एयरटेल जे अछि से सबसे बेसी तेज नेटवर्क जे से अछि आओर कोनो भी कम्पनी के अपेक्षा मे एयरटेल बेसी स्पीड दैत अछि एतय आओर हमर स्थानीय इलाकामे अगर नेटवर्क सेवा प्रदाता के बात कयल जाय तऽ बी एस एन एल जे अछि भारत संचार निगम लिमिटेड ओ अहाँके सेवा प्रदान करैया करैत अछि आओर टेलिफोन आओर इंटरनेट सेवा सेहो जे छै से बी एस एन एल के जे छै से उपलब्ध अछि हमरा क्षेत्र मे जाहिसॅं लोकके काफी सस्ता मे आओर आसानी से जे छै से दूरसंचार यंत्र के जे छै उपयोग करैत अछि आओर एहि क्षेत्र मे ई इंटरनेट सेवा सॅं आओर टेलिफोन सेवा सॅं बहुत विकास के जे छै से सेहो आगू बढ़लै हन आओर खास करके अगर एयरटेल सीम के बात कयल जाय तऽ हमर क्षेत्र मे घर घर मे एयरटेल सीम जे छै से सबके पास अहाँके भेट जायत कियाक तऽ एयरटेलके जे छै अहाँके इंटरनेट गति बहुत तीव्र छै जाहिके कारण आओर ओ जे छै सबके अहाँके इस्तेमाल करै छै